اردو زبان کے بارے میں کچھ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کچھ لوگ اردو زبان کو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ہندی انگلش کو پڑھتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے مذہب میں سب کو اردو زبان کا اردو زبان کو ہی ماننا چاہیے اور الگ الگ دیشوں میں الگ الگ لینگویج ہوتی ہیں جیسا کہ اردو زبان مسل مسلمانوں میں ہوتی ہے اور گجرات میں گجراتی ہوتی ہے اور پنجاب میں پنجابی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ ہر جگہ اردو زبان ہی چلتی ہے کوئی کوئی اردو زبان کو نہیں مانتا لیکن اردو زبان کو ہمیں ماننا چاہیے مذہبی لوگ سے ہمیں اردو زبان کا ماننا بہت ضروری ہے عام طور پر ہم اردو زبان کو ہی میں ماننا چاہیے اس لیے ہمیں اردو سیکھنی ہی بہت ضری ضروری ہوتی ہے